आदलीं गितां आनी आयचीं गितां मदी कितें फरक आसा तुमकां खंयची गितां चड आवडटात आदलें गितां आनी आयचें गितां मदें खूब फरक आसा आदलीं गितां तें जें शब्द आसतालें तें खूब अर्थपूर्ण आसतालें तातूंत खूब अर्थ आसतालो आनी तें म्हणटना स्पश्ट आयकूं येतालें म्युजीक कमी आसतालें आयच्या गितांत म्युजीक जास्त आसता आनी सादारण अर्थ उरताच असो ना आनी आवाज मोटो मोटो गिताचे बोल सारकें आयकूंक येनांत आनी तीं आदलीं गितां आयकतना एक तरेचें आपल्या शरीराक एक तरेचें आगांर काटो उबो रावतालो किंवा आयकतरें सामकें भितल्ल्यान काळजांतल्यान कितें जातालें आनी आयचीं गितां उडट्टी उडट्टी गितां तातूंन अर्थय ना आनी ती सगळीं नाका आशिल्लो अर्थ नाका आशिल्लें आयकून सुद्दां तकली उसळटां बेजार येता की केन्ना काय ही सोंपल्यार पुरो आनी त्या आवजान गाडये बिडये लायतात आनी खंय खंय लायतात कसलेंय कारण आसल्यार केन्ना काय तें बंद करतगीर हा लावडस्पिकर बंद सू जालें अशें दिसता तशें आदलें गितां न्ही आदलीं गितांतल्यान एक तरेचो बंद जाल्यार सुद्दां कित्याक बंद केली आमी रेडियोर आयकताली आमी रेडियोचेर आयकून थंड आवाज करून न्हिदतांली न्हिदून पडटाली आनी न्हिदून पडली म्हणून रेडियो तसो उरल्लो म्हणून काय प्रोबल्म नाशिल्लो आतां पयलींच्या गितां मदीं खूब अर्थ आसा आनी ती गितां आयकतरे एक तरेचें मनशाक कसलीय गितां आसूं देशां बद्दल आसूं किंवा भावगीतां आसूं किंवा बालगीत आसूं तातूंत खूब अर्थ भरिल्लो आसता आनी तें आयकना फुडें काळजां इतलें बरें खूब खोशी भोगता